اردو زبان ایک ایسی پیاری زبان ہے جو ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان تبادلے اور مواصلات کے ہر میدان میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح اردو زبان اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے کہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے عوامی جگہوں سے لے کر گھروں کے اندر بھی اس کا خوب استعمال ہوتا ہے ہندوستان کے مختلف حصوں میں یو پی اور بہار میں یہ زبان بہت اچھی طرح استعمال ہوتی ہے اس کا بہترین تبادلہ ہے پھر آپ بنگال کی بات کریں تو وہاں بھی یہ اردو زبان بہترین تبادلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے لوگ اسی طرح زباں میں بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں اور خوب مزے لے کر اردو میں بات کرتے ہیں چونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اس لیے خوب اچھا لگتا ہے یہ زبان ہر جگہ جس طرح استعمال ہوتی ہے اسی طرح یہ زبان میڈیا میں بھی استعمال ہوتی ہے میڈیا چونکہ ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہے جو اردو زبان کو اچھی طرح استعمال کرتا ہے اب وہ میڈیا پرنٹ ہو یا میڈیا الیکٹرانک ہو ٹیلی ویژن ہو یا پھر ریڈیو ہو ہرج ہر ایک جگہ یہ زبان استعمال ہوتی ہے اس وقت مختلف ٹی وی چینلوں پر اردو میں خبر پیش کی جاتی ہے اردو زبان میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور اسی طرح اردو زبان میں ملک میں مختلف اخبار شائع ہوتے ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے جیسے سہارا انقلاب سیاست وغیرہ اس طرح جو زبان میڈیا میں استعمال ہوتی ہے وہ بہت عام فہم اور آسان استعمال ہوتی ہے جس سے عوام کے کانوں تک صحیح خبر پہنچانا آسان ہو اسی طرح یہ زبان ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان بہترین تبادلہ کا کام کرتی ہے